دوڑنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن اگر اس دوڑ کو پابندی کے ساتھ اور دوڑنے کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ اس کام کو کیا جائے گا تو بہت ہی بہتر ہوگا غذائیت اور ہائڈریشن کو دوڑنے اور ریس میں شامل کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ پانی پینے کی مقدار کو توازن کے ساتھ برقرار رکھوں یعنی ایک انسان کو ایک دن میں اپنے جسم اور وزن کے اعتبار سے جتنا پانی پینا چاہیے اتنا میں ضرور پیتا ہوں اور پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں کیونکہ پانی کی کمی انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے پانی انسان کے لیے بہت ضروری ہے دوڑنے اور ریس کے مقابلے میں حصہ لینے والے شخص کے لیے بھی پانی بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے غذائیت کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے ہوتا ہے کہ دوڑنے والا شخص جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور ہوتا ہے اس کو کھانے میں اچھی غذا کا استعمال کرنا چاہیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میری غذا بہت عمدہ اور طاقتور ہو میں ہمیشہ تیل پر تلی ہوئی چیز سے دور رہتا ہوں اور بہت زیادہ مرچ اور مصالحہ والی چیزوں سے دور رہتا ہوں اور یہ میرے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ میں دوڑنے میں حصہ لیتا ہوں مجھے روزانہ بہت زیادہ دوڑنا پڑتا ہے اور اس کے لیے جسم کا ہلکا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر جسم بھاری ہوگا تو دوڑنے میں اور ریس کے مقابلہ میں بہت زیادہ پریشانی ہوگی